मैंने अपने गाँव गाँव और क्षेत्र की विश्व के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ में मैंने कुछ घटनाएँ सुनी है जो हमारे दादा या दादी बताते हैं कि उस समय चोर और लुटेरे चोर लुटेरे वगैरह जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा संख्या में थे जो जिसकी वजह से लोग बहुत ही खौफ़ में रहा करते थे क्योंकि वह इतने खतरनाक होते थे कि घर में दीवार को तोड़कर जो जो भी सोना चाँदी पैसा वगैरह जो होते थे वह लूट लिया करते थे और अगर से कोई इसका विरोध करता था हमारे दादा दादी यह सब बताते थे कि अगर से कोई इसका विरोध करता था या फिर पैसे या गहने वगैरह जो होते थे वह नहीं देता था तो वे लोग क्या करते थे उनको मारते पीटते थे कभी कभी होता था कि उन्हें जान से भी मार देते थे तो इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ़ था इनका और यह बहुत ज़्यादा खतरनाक होते थे क्योंकि उस समय आज की तरह पुलिस व्यवस्था नहीं थी क्योंकि उस समय इतने शासन नहीं थे इतने कड़ाई से सब का जो शोषण हो रहा है था पहले वह उसको रोकने वाला कोई नहीं था तो उस वजह से वे लोग बहुत ही खौफ़ में रहा करते थे बताया करते थे कि मेरी दादी सब बताती थीं कि वह लोग अपने गहने पैसे वगैरह यह सब मिट्टी के घड़े जो होते थे उसमें रखकर उसको ज़मीन में गाड़ दिया करते थे ताकि कोई किसी को पता न चले कि पैसे वैसे कहाँ पर रखे गए हैं क्योंकि ऐसे सामने घर में रखने पर क्या होता था डर लगा रहता था कि कोई कभी भी कोई चोर या लुटेरा मतलब कि लूटने अगर आ जाएगा तो वह सब ले जाएगा तो इस वजह से वे लोग क्या करते थे मिट्टी के घड़े में सभी पैसे गहने वगैराह सब भर कर उसको ज़मीन में अन्दर गाड़ दिया करते थे इससे उस को क्या होता था कि उसको खोजना उन लोगों को थोड़ा सा कठिन होता था और खोज भी नहीं पाते थे इससे आपको उस टाइम सुरक्षित रहते थे पैसे क्योंकि उस टाइम आज की तरह बैंक वगैरह नहीं थे जहाँ पर पैसे जमा करकर सुरक्षित रखा जा सके उस समय बैंक वगैराह नहीं थे इसलिए उन लोग आप मिट्टी के घड़े में सभी पैसे वगैराह से भर कर रखे जाते थे क्यों क्योंकि वहाँ पर चोर लुटेरो का कोई भरोसा नहीं था कभी भी कभी कभी भी आ जाते थे लूटने और कोई उसका विरोध भी करता था तो उन लोगों को कब मारते पीटते थे और उनको जान से मारने का भी डर रहता था तो इस वजह इस ऐसी कुछ कहानियाँ है जो हमारे दादी दादियाँ बताती दादा दादियाँ बताती थी कि उस सा उस टाइम में कितना ख़ौफ़ रहा करता था